हय शिक्षणाच्या उणावाक लागून शारी लोकां परस गांवच्या वाठारांतलो लोकांचो आवाज उण्यां प्रमाणांत आयकता किद्याक म्हणल्यार जेन्ना शहरांतलो लोक खुबश्यां गोश्टी कडेन वयता तेन्ना तेका खुबश्यां गोश्टीचो अणभव जो आसा तो आसता तशेंच गांवच्या लोकांक तो अणभव आसनात म्हणून गांवचे लोक किदें उलयतलें हा हेका लागोन ओगी रावतात दुसरें म्हळ्यार शारी लोकांची वळख इतली आसतां की तेंचें किदेंय मागणें आसूं तें लोक तेंचें रोखडेंच आयकतात पूण गांवच्या लोकाक कडेन कोणाचीत वळख आसना म्हणून गांवचें लोक कोणा कडेन उलोवपाक सोदनात म्हणून तें ज्यास्त प्रमाणांत उलोवपाक वचनात तशेंच समाज सुद्दां अशां गांवच्या लोकां कडेन दुर्लक्ष करतात किद्याक म्हणल्यार एखादो समाजाच्यो मनीस वयर सरल्लो की तो बारीक आसल्या मनशा कडेन पळेयनात म्हणून बारीक गांवचें लोक आसात गांवानूत रावप अशें विचार करून तें थंयच उरतात आनी कोणा कडेन आवाज उठोवपाक शकनात तशेंच मोठे मोठे मनीस जें आसा तें ह्या बारीक बारीक गांवच्या लोकांचो आवाज दबोवपाचो प्रयत्न सदांच करीत आसतात म्हणून हें शिक्षणाचे जी उणीव जी आसा तीं सदांच गांवांत कमीच आसता